مجھے جاوید چوہدری اور وسیع شاہ کے کالمز اور مضامین بہت پسند ہے جاوید چوہدری ایک تجربہ کار صحافی اور تجزیہ کار ہے جن کے کالمز میں معاشرتی سیاسی اور اخلاقی پہلو کو نہایت مؤثر انداز میں اجاگر کیا جاتا ہے ان کی تحریریں نہ صرف معلوماتی ہوتی ہے بلکہ قاری کو سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے ان کا انداز تحریر سادہ واضح اور جذباتی ہوتا ہے جو ہر طبقے کے فرد کو بآسان سمجھ آ جاتا ہے وہ اپنی بات کو مثالوں اور حقیقی واقعات کے ذریعے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری خود کو ان منظر کا حصہ محسوس کرتا ہے دوسری طرف وسیع شاہ ایک منفرد طرز کے شاعر اور قالمز نگار ہے ان کی تحریروں میں رومانیت جذبات اور انسان دوستی جھلکتی ہے وہ اپنے کالمز میں معاشرتی مسائل کو نہایت حساسیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان کے انداز تحریر میں نرمی شائستگی اور دل سے نکلے ہوئے الفاظ کا اثر ہوتا ہے ان کی تحریریں قاری کے دل میں اتر جاتی ہے ان دونوں مصنفین کی تحریروں میں جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان کا انسانیت کے لیے درد اور حقیقت پر مبنی مشاہدہ ہے یہی چیزیں انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے اور مجھے ان کے مضامین اور قالمز پڑھنے کی طرف راغب کرتی ہے